چھ لاکھ دو سو پچاس پانچ ہزار چھ سو چوبیس تین ہزار تین سو چھ سات ہزار نو سو نواسی پانچ ہزار پانچ سو پانچ